हमर बिहार राज्यके पिछड़ा राज्य मानैत छै हम सब कतहुँ बाहरसभ खटयलऽ जाइ छियै तऽ लोग पूछय छै कोन जगहसँ आइलि छी तऽ हमसभ बोलैत छी बिहार राज्यसँ आइलि छी ओसभ नजर झुकाके देखय लागय छथि हमरोके शरम भए जाइ छै त हमराके ई सोचय छी कि हमरो बिहार राज्यके हर जगह नाम होअ कि हमसभ दिलसँ बोलि सकैत छी कि हम बिहार राज्यसँ आइलि छी तऽ उसभ एकदम कहय कि हँ बिहार राज्यसँ छी आइके समयमे हमराके गाँवमे जे गलत होइ छै ककरो मर्डर भए जाइ छै ककरो बलात्कार भए जाइ छै ककरो डकैती भए जाइ छै कतहुँ चोरी भए जाइ छै तऽ एहि सबकेँ देखबयके लिए कोनो चीज नहि छै एतय नहि मीडियावाला एहन एहन छै से देखा सकैत छै आओर हम सरकारसँ निवेदन करैत छी तऽ मीडिया वालाके एहन एहन मीडियावालाके हमरा सभके गाँवमऽ दू कि हमरा अरके कोनो दिक्कत नहि हुअ जब चाही ओकराके हम बोलाकके ई सभकिछु बताबी आ ओ हर जगह देखाबय कि एहिसभके